मां पंहिंजे जीवन में अक्सर ध्यानु कंदो रहंदो आहियां ऐं मां ध्यानु करणु महिल घटि में घटि अधु कलाक ताईं त ज़रूरु कंदो आहियां तॾहिं तॾहिं इन खां वधीक बि थी वेंदो आहे पर ध्यानु करण महिल असांजे जेके शुरूअ में परेशानी ईंदियूं आहिनि उन में घणो कुझु असांखे सहणो पवंदो आहे छाकाणि त ध्यान जो मतिलबु आहे त चइनी तरफ़ि जेको वातावरण आ बिल्कुलु शांति हुजे कंहिं जो बि जो पखी जो बि असांखे अंदरि आवाजु न अचणु खपे तॾहिं असांजो ध्यानु जेको आहे सो सार्थक थींदो त इन्हनि चुनौतियुनि लाइ ख़ासि करे अहिड़ी जॻहि ते माण्हू वेंदो आहे जिते कमिरो बिल्कुलु शांति हुजे ऐं के बि उन पासे में कमिरे में न ईंदो आहे ख़ासि करे जीअं मुंहिंजे घर में मंदरु ठहियल आहे मां उन में मंदरु वेही में अंदरि वेही करे बिल्कुलु शांती सां ध्यानु कंदो आहे जीअं असां जे परमात्मा सां सॼो स्वरूप साकार दर्शन थियनि